में कोई कुसै कोला ट्रेनिंग नी लैती दी ऐ मेरे मामू गै फोटोग्राफर हे ते उं'दे कोला गै में थोह्ड़ा बौह्त सिक्खेआ उ'नें गै मिगी सखाया ते में फोटो फाटू खिच्ची लैन्नी ते उनें मिगी अपने कैमरे पर गै दस्से दा में कोई बाह्र ट्रेनिंग ट्रुनिग हैनी लैती ते मामू हुंदे घर गै जंदी ही उत्थें गै में फोटू फाटू उं'दे कैमरे उप्पर गै में मतलब ट्राई मारनी मामू ने जेल्लै शाम्मी आना ते में उं दे फो उं दे कैमरे उप्पर गै फोटू फाटू खिच्चना ते उऐ मेरी इंसपिरेशन उं'दे कोला गै मिली दी मिगी होर में अदरवाइज कुसै कोला कोई ट्रेनिंग ट्रुनिंग नेईं लैती दी ऐ पर अज्ज में चलो उं'दी बदौलत गै बड़ी अच्छी फोटो फाटो खिच्ची लैन्नी ते इ'यां कोई आखो कि में प्रोफैशनल ऐं ओह् ते में नेईं ऐं पर ओह्दे कोला घट्ट बी नेईं ऐं में खिच्ची लैन्नी शैल फोटोग्राफरी खिच्ची लैन्नी कि अगर कोई मिगी आक्खै तूं साढ़े ब्याह् दी फोटोग्राफरी करी ओड़ ते में करी सकनी ऐ इ'न्ना हारा में मतलब मेरे माम्मे मिगी सखाए दा ऐ में करी सकनी ऐं में इ'न्नी हारी में अपनें पैरें पर स्टैंड ऐ में कोई ओह् निं ऐ मिगी फोटो खिच्चना बी शुरू कोला मीं जेल्लै मतलब इंट्रस्ट बनी गेआ मेरा ते में मतलब मिगी पसंद ही ओह् चीज़ करना ते में करदी रौह्न्नी इ'यां बी जेल्लै हून कोई ब्याहें ब्यूहें च कैमरे आह्ला लभदा ते में कोई शरमान्नी नी ऐं में उं'दा कैमरा फड़ी लैन्नी होन्नी